बिफां गायनो थाखाय बांसिन बैसाग बैसाग जेथ दानआ मोजांसिन जायो मानोना बै समाव गोरलै बिलाइबो खिलियो आरो गोदान बोथोर गोदान बोथोरनि थाखाय आगान सुरो आरो गोदान गोदान मिथिंगानि माखासे सोलायनाय फैयो दा बेनि थाखायनो बिफाङाव माखासे सांग्रांथि सुबिदा लानो हायो